एक हजार एक सए एगारह दू हजार एक सए एकावन पाँच हजार दू सए तिरपन छओ हजार चारि सए पैतीस पाँच हजार चारि सए बारह